निस्सन्देह हम एहि बातपर कायम छी कि बाइकिङ्गसँ समुदायपर जे सकारात्मक असरि तऽ पड़िते अछि सबसँ जे एकर जे सकारात्मक जे हम देखि रहलिए हँ जे ओहि कारण छै जेकि हम बाइकिङ्गके जरिये कोनो भी समयपर हम कतहु पहुँच सकै छी कोनो भी चीज जे छै ओ हम तय समयपर कऽ सकै छी हँ एहि दुआरे बाइकिङ्ग जे छै ओकर हमरा निस्सन्देह बहुत ही सकारात्मक हमरा ओ समझमे आबि रहल अइ आओर हम अपना जीवनमे कैओ रहलहुँ हँ ओकरा रहलै भारतके संस्कृति भूभागके बारेमे तऽ ओहिलए हम मानै छिए जे कऽ एहन रहलै हँ जे हमरासबके जेना राहुल साँकृत्यायनके उदहरण छै जे कि जतेक हमसब जे छै भ्रमण करबै जतेक यात्रा करबै ओतेक हमरासबके ज्ञानवर्द्धन हैत तऽ ई तऽ एक बहुत बड़ा कारण छै